असें अज्ज परानै डंगरें ते बच्छुऐं ते भिड्डुएं दे बारै च गल्ल ऐ पैह्लै जमानै केह् हा साढ़ै जे गवां रक्खी दियां होंदियां हियां देस्सी गवां ते मैहीं ते भिड्डां ते बक्करियां बी रक्खी दियां होंदियां हियां ते चलदे चलदे चलदे उस जमानें दी गल्ल बदलदी गेई अग्गें हून असें केह् कीता दा जे भिडां बी नमीं नसल दियां रक्खी ओड़ी दियां लोकें गवां बी देस्सी गवां हून घट्ट रक्खा दे जैदा जरसी गवां रक्खा दे ते जरसी गवां देस्सी गवें दा दुद्ध जेह्ड़ा बड़ा स्वादिश्ट थ्होंदा बड़ा अमरत गलांदे उस्सी ते हून गवां जेह्कियां न जरसी गवां न ते उं'दा दुद्ध जेह्का ते सोआद नेईं ऐ लेकिन है थोह्ड़ा जैदा दुद्ध ऐ ते इंकम बनी दी ऐ इस जमाने दे तैह्त कन्नै बाकी मंजां जेह्कियां न मंजा जेह्कियां नमीं नसल दियां चली पेइयां न मैहीं ते हून परानें जमानें बिच्च अस केह् करदे हे जे इ'यै दुद्ध घ्यो लैना अपने कुसै दी गौ सूई जां मैंह् सूई तां उ'नें छाहीं छोलनियां घर ते छाहीं छोलियै घ्यो बनाना ते घ्यो बनाइयै म्हाराज हट्टिया बेचना शाहें दे जाइयै हून इस जमाने बिच्च एह् ऐ कि हून दुद्ध होऐ कुसै दै तां पैह्लें गै मैंह् जां गौ सूने गी होंदी तां लोग डमांड़ करी ओड़दे म्हाराज असें लाग लाओ साढ़ै ते असें दुद्ध चाहिदा ते हून अस दुद्ध जेह्का असें इ'यां गै बेची ओड़दे ते हून घ्यो श्यो दियां गल्लां नेई रेह्दियां लेकिन साढ़े म्हल्लै दी हून इस बारीं थोह्ड़ा दुद्धै घ्यो च एह् नुकसान होई गेआ हून जे यूरिया हैल जेह्का एह् पाइयै लोक कुक्कड़ियें च पाइयै ते एह् घाऽ च ऐसा असर होई गेदा एह्दा जे घ्यो च बी ते दुद्धै च बी कोई असर निं ऐ रेह्दा नेईं तां फायदा बड़ा हा असेंगी एह्दा पैह्लें अस केह् करदे हे जे कुसै म्हाराज गवां लेई दियां इक दुए साथ लैत्ती तां घट्ट गै पैसे होंदे हे उसलै ते आदमी बड़ै मजे कन्नै रौंह्दे हे घाऽ बी खु'ल्ले होंदे हे हून अबादी बड़ी होई दी साढ़ै लोग जैदा बधी गे जिसलै तां माल बी उस्सै स्हाबै दा घाऽ बी घट्ट होआ दा ते हून जित्थै पंज छे डंगर रक्खदे हे अस पैह्लै तां ओह् ओह्दै बज़ाए हून अस कोई इक इक दो दो गै गौ रक्खा दे लोग ते पैह्लें ते गवां सूई जिसलै तां देई ओड़ेआ उस म्हाराज होइयै साढ़े दांद होइयै बैल बनी गेआ बच्छू दा फ्ही बड्डा दांद बनी गेआ फ्ही ओह् बी असें ब्हाना शुरु करी ओड़ने ते दूनां फैदा लैना असें गवें शा बच्छुऐं शा जिसलै बच्छू ब्हाना लग्गे जिसलै तां मक्कां सारियां असें कुक्कड़ियां कक्ड़ियां रहानियां खुम्बै ते ओह् बी असें कम्म चलाया ओह् बी असें फैदा लैत्ता गवैं कोला हून ओह् बी इक मशीनां चली पेइयां इत्थै खुम्बे ब्हाने आह्लियां ते दांदे दा बी हून इन्ना नेईं रेहा कम्म ते गवें दा बी कम्म जेह्ड़ा ते इसलै बी दुद्ध साढ़ै बड़ा ऐ चलादा लग्गा दा ते मैहीं बी हून जेह्ड़ियां न नमीं नसला दियां आदियां हून बड़ी शैल मैहीं आइदियां हून उ'नें मैहीं म्हाराज साढ़ी जेह्की पंज किल्लो दुद्ध दिंदी ही मैंह् तां हून जेह्ड़ी मैहीं आई दियां ओह् बारां बारां किल्लो दुद्ध देआ दियां ते लोकें दी आमदन बड़ा बधी दी एह्दे नै ते पैहे गी पेई दे लोग म्हाराज कोई कलाड़ियां ला दा कोई किश करा दा ते एह्दी आमदन जेह्ड़ी ऐ बधी गै गेदी ऐ सारी बाकी रेहियां भिड्डां ते बक्करियां बी पिच्छलै जमाने जेह्के रक्खदे हे लोग तां ओह् रक्खियै ते किश उ'नैं म्हाराज अपने बेची बी छोड़नियां ते किश देवते दावते जेह्के होंदे हे ते उत्त छिल्लू जां भिड्डू उत्त गी छोड़ी देना ते चल जी उ'आं चलदा दा कम्म अज्ज दुनियां बड़ी लोग बड़े स्यानें होई गे ते ओह् हून देवतें गी बी खंड खीर गै खलांदे ते भिड्डू ते छिल्लू होंदे जेह्के ओह् बेची ओड़दे ते ओह् बी इक आमदन बड़ी ऐ भिड्डां हियां ते भिड्डें गी अस रक्खदे हे ते भिड्डें गी असें कतनियां ते ओह्दे बाद फिर उ'न्न लैनी उ'न्न कत्तनी ते उन्न कत्तियै म्हाराज असें कम्बल ते चाद्दरां बनानियां कंम्बल चादरां बनानियां ते हून जेह्के नमें लोक आए नमें मनुक्ख साढ़े जेह्के आए जेह्के जागत कुड़ियां सारे गलांदे असें एह् कम्बल नेईं लैने एह् असेंगी पुड़दे न ते हून उत्त करी साढ़ी ऊन्ना दी कीमत जेह्ड़ी घटी ऊन्न जेह्ड़ी ऐ एह् हून इत्थै नेईं बिकना लग्गी ऊन्न पैह्लें साढ़ी सौ पजांह् रपेऽ बिकदी ही ते हून ऊन्न दस रपेऽ किल्लो बेचा न अस एह्दा कारण एह् ऐ जे सरकारी कम्बल चली पे उत्त करी साढ़ी भिडें दी ऊन्न जेह्की ऐ बिकना बंद होई बाकी बक्करियां भिड्डां जेह्कियां न इ'यां रक्खी दियां बड़ियां लोकें ते फैदा बड़ा अस जदूं जेह्का पंजैं ज्हारैं च भिड्डू छिल्लू लैन्ने ते ओह् अगले साल अस उस्सी दस्सैं ज्हारैं बेची ओड़ने बैंक च पैसे जेह्ड़े ओह् नेईं होंदे पूरे साल्ले बिच्च दूने निं होंदे लेकिन मैंह्नत करियै उस्सी अस साल्लै बिच्च दुगने करी लैन्ने एह्दी बी असेंगी इंकम बड़ी ऐ बाकी गवां जेह्कियां न हून अस डाक्टरें दी सलाही कन्नै चलने जिसलै तां हून गवें गी अस टीके लोआनें तां टीकें कन्नै केह् होंदा कि जरसी गै अग्गें टीके कन्नै नस्ल त्यार होंदी ओह् बड़ी दुद्ध आह्ली नस्ल होंदी ओह्दा बी बड़ा फैदा होई गेदा असेंगी केह् अस वैटनरी हस्पतालें जाइयै उं'दी स्लाह् लेइयै अस एह् करने बाकी रेहा मसला भिड्डां बक्करियां ते केइयें लोकें खच्चरां घोड़ी बी रक्खी दियां ते खच्चरें घोड़ें दा एह् होंदा जे उ'नें गी खरे खरे होए जिसलै ते उस्सी फ्ही लद्दना शुरू करी ओड़ेआ जिसलै ते असें इत्थै ते ऐ साढ़ै इत्थै थ'ल्लै तवी परा दा अस म्हाराज रेत्ता लद्दने ते इत्थै उप्पर प्हाड़ें उप्पर लद्दने ओह् बी जेह्ड़े रक्खने आह्ले लोग न उ'नें गी किन्ना मता फैदा उ'नें गी सौ रपेआ टीन इत्थै रेते दा औंदा इक घोड़ा चार टीन लेआंदा तां चार सौ रपेआ ओह् बनी जंदा ओह् बी बड़ी इक आमदन ऐ बाकी रेहा माल सारा माल अस रक्खने दे कारण जानवरें गी असें गवां बी रक्खी दियां दांद बी रक्खे दे मैहीं बी रक्खी दियां भिड्डां बक्करियां बी रक्खी दियां ते आस्तै आस्तै अपने अपने हिसाबै कताबै आमदन जेह्ड़ी ऐ ते ओह् चलदी रौंह्दी ऐ जेह्की समें समें पर जि'यां हून असें गौ मैंह् सूई ऐ तां ओह्दी असें लाग लाई ओड़ी जां केह् उसदी असें छाह् बनाइयै घ्यो दा घ्यो टैम औंने पर जेह्के पैहे असें गी लब्भना शुरू होई जंदे न ते बड़ा फैदा ऐ असें सारें जमींदारें लोकें गी फैदा ऐ कि असें घाऽ घरे दा होई जंदा ऐ डाली पत्तर घरा दा होई जंदी ते असें माल रक्खना बड़ा असान ते साढ़ा जमींदारें लोके दा कम्म बी इ'यै हा ते एह् कम्म असें करना बी चाहिदा ते एह् आमदन गै असें इत्थै हून सारे लोग आक्खन ते सारें दी नौकरियां निं लग्गनियां सारे पढ़ी निं सकदे ते अ'ऊं अपनी गल्ल सनान्ना असें भिड्डां बक्करियां रक्खन उप्पर गै इ'यै बेची बेची ते अपने बच्चें गी बी पढ़ाई ओड़ेआ ते अपना बी जेह्का असें कारोबार जेह्का चलाई ओड़ेआ चार पैसे बी गंड्ढी रेह् ते कम्म बी चलदा रेहा ते अ'ऊं सारें लोकें कन्नै इ'यै राए करना बचार दिन्ना केह् असें जमींदार ऐं अस तां जमींदारियै कन्नै मालदार बी ऐ ते माल गै रक्खगे तां साढ़ी जिमीदारी बी होंदी ऐ अस गोआ जेह्ड़ा ऐ गवैं मैहीं दा तां अस ओह् जमीनें च सु'ट्टनें आं दुगनी फसल साढ़ी जेह्की जमीनां च त्यार होंदी तां ओह् बी असें फैदा इक माल मवेशियें कोला गै लैत्ता गवां भिड्डां बक्करियां न जेह्कियां एह् समैं समैं उप्पर पैसा बी देई ओड़दियां ते असेंगी कन्नै कन्नै एह्दा गोहा जेह्ड़ा कम्म आई जंदा हैल कम्म आई जंदा उन्न बी कम्म आई जंदी ते बाकी माल रक्खने दा सारें गी गै फैदा माल रक्खो अपने अपने ओह्दी मर्जी दे मुताबक गल्ल ऐ कोई भिड्डां पसंद करदा ते ओह् भिड्डां रक्खी लैंदा कोई बक्करियां पसंद करदा ते ओह् बक्करियां रक्खी लैंदा कुसै छड़ियां गवां रक्खी दियां होंदियां कुसै शड़ियां मैहीं रक्खी दियां होंदियां ते मैहीं जेह्कियां न उं'दा दुद्ध बड़ा शैल ऐ लेकिन इं'दा खर्चा बड़ा इं'दा खर्चा पूरा करना पौंदा ते खर्चा पूरा करने बाद गै एह् दुद्ध दिंदी ऐ गवां जेह्कियां दुद्ध घट्ट दिंदियां लकिन खर्चा बी इं'दा घट्ट होंदा बेचारियें दा असें स्हेई माइनें च दिक्खेआ जा ते गवां गै रक्खी दियां न ते बाकी कुक्ड़ियां बी रहानें तां अस गोहा सु'ट्टने जिसलै ते तैल्लूं गै साढ़ी कुकड़ी जिस खुम्बै गोहा नेईं सु'ट्टे दा होंदा तां उत्त खुम्बै कुकड़ियां बी घट्ट गै होंदियां छड़ा घाऽ गै होंदा ते जिसलै गोहा सु'ट्टे दा होंदा जेह्कै खुम्बै उत्त दिक्खने अस दो दो त्रै त्रै कुकड़ियां गै लग्गी दियां होंदियां टांह्डें गी एह् ऐ साढ़ा माल रक्खने दा जैदा फैदा ते एह् ऐ सूऐ नेईं सूऐ ओह् गल्ल बक्खरी बांडा होऐ माल साढ़ा तां बी असें ओह्दा फदै ते है गै है गोआ ते माल रक्खना बी चाहिदा सारें ते फ्ही उसदी सेवा बी चाहिदी ऐ असें ऐसा बड़ा गै डंगरें दा गोड़ बना दा बड़ा गै शैल उस गोड़ थ'ल्लै फट्टे लाए दे फट्टे लाइयै ओह्दे उप्पर माल बड़े रहाम कन्नै घाऽ गी शैल खाइयै मास्त होइयै बैही रौंह्दा ते छड़ा माल रक्खी बी ओड़ेआ ओह्दी सेवा गै निं होऐ तां माल रक्खने दा फैदा निं ते सेवा दिक्खनी टैमा दा उ'नें गी पानी पलैओ ते मता घाऽ देना ते टैम टैम सिर गै उ'नें गी खोह्लना पौंदा फ्ही दिक्खना बी ऐ जे कोह्का माल साढ़ा घाऽ खा दा बी ऐ जां नेईं खा दा हून लून देना उस्सी इसदी दोआई दी जरूरत कोई डाक्टर कोल जाना उस्सी पुछना उस्सी गल्ल सनानी जे भाई एह् फलाना फलाना नुक्स उस्सी ऐ ते उस्सै स्हाबै दी दोआई लेइयै उस्सी देनी देख रेख माल्लै दी जिसलै अस करगे तां ओह् फायदा असेंगी दूना देग इ'यां खिद्दी ओड़ेआ माल उस नेईं घाऽ थ्होआ आया उठी फाकै गै तां औंदे गै अस लग्गी पे दुद्ध दूना तां उस दुद्ध कु'त्थुआं दा देना ओह् आपूं गै खा'ल्ली ऐ असेंगी कु'त्थुआं दा दुद्ध देना उ'नें गी घाऽ खलाओ टैमां दी दवा देओ टैमां दा लून देओ ते ओह् असेंगी दूनां फैदा देई सकदे न ते बाकी भिड्डां बक्करियां जेह्कियां ओह् इसलै बिका दे बी शैल टैम कोई रक्खे ते सेवा कीती दी होऐ तां शैल पैसे लब्भी जंदे सेवा घट्ट कीती दी होऐ तां घट्ट पैसे लब्भदे भिड्डां बक्करियां बाकी साढ़े इत्थै केइयें लोकें कुक्कड़ रक्खे दे ते ओह् कुक्कड़ केह् रक्खे दे जे उ'नें दौ म्हीनैं बाद म्हाराज ओह् किल्लो होंदा जेह्का ओह् दो किल्लो होई जंदा ते दूनी कीमत उं'दी बनी दी बड़ा सोह्ना कम्म चला दा उं'दा कुक्कड़ें दा बी उ'नें अपने इत्थै जगह जगह पोल्ट्रीफार्म रक्खे दे ते ओह् बी बेचियै अपना फैदा पूरा करा दे ते सारें लोकें हर चीज गी बारिया बारिया रक्खनी चाहिदी केइयें माल रक्खे दा केइयें गवां रक्खी दियां केइयें मैहीं रक्खी दियां केइयें बक्करिया रक्खी दियां केइयें भिड्डां केइयें कुक्कड़ जगह जगह सिर हर चीज़ दी जरूरत होंदी ओह् जरूरत साढ़ी पूरी होई जंदी ऐ अ'ऊं सारें लोकें गी इ'यै गलागा जे सारे लोकें एह् गवां ते मैहीं ते एह् माल जेह्का साढ़ा जमींदारें दा पेशा ऐ जेह्का जमाींदारें माल रक्खना चाहिदा होर माल्लै दी सेवा बी करनी चाहिदी बाकी रेहा मसला नस्ल दा तां इसलै नस्ल अपनी मरजी दी इसलै बंदा त्यार करी सकदा आदमी साइंस इक बड़ी तजरवेदार होई गेदी अजकल्ल बड़े तजरवे होई दे पैह्लें नेईं हा इन्ना पता हून अपनी मरजी दा आदमी नस्ल त्यार कराई सकदा गलाई सकदा जे ठीक ऐ जे भाई असें हून जरसी नस्ल दी बच्चा त्यार करना तां डाक्टर उस्सै स्हाबै दा आइयै इंजैक्शन लाई ओड़दा लांदा ते ओह् बच्चा उस्सै स्हाबै दा बच्चा त्यार होई जंदा एह्दा सारें लोकें इ'यै स्लाह् करनी जे अपने घरें माल्ले दी सेवा करो ते दूना फैदा लैओ ते दूना फैदा लैना साढ़ी इक तरक्की होई जानी ते साढ़ी आमदन बनी जानी ते अस लोग जमींदार नेईं अस लोग जमींदार आं अस लोग मलाज़म थोह्ड़े आं केह् असेंगी होर किश आमदन औग असेंगी इ'यै आमदन होनी ऐ माल्ले दी ते माल्लै दै कन्नै कन्नै साढ़ी इक फसल दी होई जानी ते उत्थै हैल पाओ गोहा पेई जाह्ग खुम्बै जिसलै तां कुकड़ियां पेई जानियां फसल ते कनक बी होई जंदी फसल बी हर चीज होई जंदी साढ़ै होंदी हैले दी बजह कन्नै गै ऐ हैल तां गै होना अगर असें माल रक्के दा होग ते जानवरें गी रक्खना साढ़ै आस्तै बड़ा जरूरी ऐ बाकी रेहा ओह् रेह् साढ़ै एह्के घरू घरेलू जानवर होंदे जि'यां कुत्ता होई गेआ बिल्ला होई गेआ एह् बी इक साढ़े पर गै इं'दा मनसर रौंह्दा इ'नें गी बी असें दिनें अस रहाम कन्नै इस्सी बन्नी ओड़चै कुत्ते गी ते रातीं जेह्का असें माल रक्के दा कोई भिड्डां रक्खी दियां बक्करियां रक्खी दियां न उं'दी राक्खी आस्तै कुत्ता जेह्ड़ा ऐ ओह् बड़ा जरूरी ऐ ते रातीं आदमी सेई बी जाह्ग तां बी कुत्ता जेह्का एह् बचैरा रातीं भौंकदा रौंह्दा ते एह्दी बी पूरी असेंगी फैदा ऐ एह् बी इक फैदा आह्ली चीज़ ऐ कुत्ता बौह्त जरूरी चीज़ ऐ ते कुत्ता बी रक्खना चाहिदा गवां मैहीं दे कन्नै कन्नै एह् असें सारियां एह् गल्लां जेह्कियां न एह्दा जमींदारें आस्तै बौह्त अच्छियां गल्लां न होर जमींदारें इ'नें गी गल्लें गी बड़े ध्यान कन्नै रक्खना चाहिदा जे असें कि'यां कि'यां माल रक्खना ऐ कुस टैमें दा पानी देना ऐ कुस टैमें दा लून किन्ने दिनें दे बाद देना ऐ ते बस इस अग्गें अ'ऊं किश निं माल्लै दे बारे च एह् गलाई सकदा माल्ले दी आमदन असेंगी बौह्त गै बड़ी ऐ